णव ऑगस्ट एकूणीशें एक्याण्णव वीस फेब्रूवारी एकूणीशें अठ्यात्तर वीस सप्टेंबर एकूणीशें साठ एक एप्रील एकूण्णीशें छाप्पन चवदा डिसेंबर एकूणीशें चौसष्ठ